पेडे जिलेबी खाजें फेणोऱ्यो चकली दोश दोदोल नेवरी बिबिंका शंकरपाळी मुगाचें लाडू उकडे तांदळाचें लाडू आलें बेले एल्लापे बुलिना खाजूर शेव्यांची खीर पुरणपोळी तांदल्याची खीर मुगाचें कण मणगणें भाकरवाडी गुलाब जामून रसगुल्ला कुवाळ्याचीं कापां सोयेचीं कापां शिरो हलवा गाजराचो हलवा केळ्यांचो हलवा पेऱ्या पेरांचो हलवा रबडी बर्फी बियां लाडू बेसन लाडू रवा लाडू शाबू तांदळाची खिचडी पंचखाद नाचण्याचें सत्व कस्टड